हँ दोकानवाली बोलै छी दू किलो फूल फूल क़ोन फूल फूल कहाँ छै हँ फूल तऽ हैतियै मगर शिवराति पकड़ा गेलै फूल कहाँ छै फूल नहि छै नहि फूल तऽ भए जैतियै पाँच गो गाड़ी अयलै फूल भए जैतियै नहि भेलै शिवरातियो पकड़ा गेलै मंदिल ओंडिलमे चलि गेलै फूल नहि छै फूल नहि नहि हैत फूल कहाँ हेतै अच्छा इएह फूल लेबै कनि मनी हेतै भए जेतै हेतै तऽ भए जेतै हँ हँ हेतै तऽ सभ चीज़ मंदिल ओंदिलमे चलि गेलै शिवराति पकड़ा गेलै नहि हेतै फूल पाँचटा गाड़ी एक बैगे चलि एलै हँ तऽ गछलहुॅं रऽ तऽ ठीके मगर फूल नहि हेतै कहलहुॅं जे लगन पार्टी ढेरिक आबि गेलै शिवराति पकड़ा गेलै ओहि ख़ातिर फूल कम घटि गेलै फूल हँ तऽ कनि मनी छै तऽ लेब तऽ लै लिय नहि ओहो अथी भए जेतै कनि मनी गुलाब आर की छै कमल फूल फूल नहि छै नहि कहै छै फूल तऽ ठीके गछने रही हँ तऽ छीयै तऽ की करबै पाँचटा गाड़ी एक बैगे चलि एलै मंदिल ओंदिलमे चलि गेलै नहि तऽ कनि मनी हेतै तऽ लै लिय कमलक फूल आर गुलाब फूल आर ऊज़रा ऊजर फूल छै लेबै ऊज़रा फूल हँ फूल कहाँ छै हमरा फूल नहि छै फूल हमर लगमे नहि हैत हँ रहय कमल फूल रहै अरहुल फूल रहै चारि चारि पाँच रंगकें अरहुल रहै गुलाब रहै पैसा कैतना दऽ जाउ अखनी फूल हैत तहन ने फूल हैत तब ने

अच्छा ठीक छै दू किलोक इंतज़ाम देख़ै छी अच्छा ठीक छै फूल फूल सठि गेलै फूल कमसम छै पाँच गो छओगो मंदिलमे चलि गेलै पाँचटा गाड़ी चलि एलै हँ राखै छी तब

हँ राखै छी